हलो मैं सोभार से बोल रही हूँ मैं राधे की रसोई में मतलब खाने का आर्डर करना चाहती हूँ मतलब मेरे को पा पनीर की सब्जी और पा आलू के पराँठे और रसगुल्ले और गुलाब जामुन मतलब नालन्दापुरम् टोला से में बोल रही हूँ मुझे घर पर आर्डर चाहिए मतलब घर पर ही आना चाहिए